हाँ हम वर्चुअल गेम खेलें हैं पबजी में जिसमें जिसमें कि एसिया के सारे प्लेयर्स हमारा इस्क्वाड था अल्फ़ा आर्मी उस पर हम अपना वर्चुअल गेम खेलें हैं पबजी में पबजी में वर्चुअल गेम खेला गया है और हम हम लोग काफ़ी इस्ट्रगल करते करते हम मतलब हम लोग अपना रैंक लाए साथ छठा रैंक आया था हम लोग का पबजी में काफी अच्छा काफ़ी अच्छा वह था अनुभव था वो वर्चुअल लाइफ गेमिंग खेलने का मज़ा ही अलग है कि हम हम लोग हमा हमार हमारा इस्क्वाड अल्फा आर्मी बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से गेमिंग किया और लास्ट में जा कर हम लोग लास्ट में जा कर छठे स्थान छठा स्थान एशिया में मिला हम लोग को जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरिएन्स था